مجھے سب سے اچھی بائک بولے تو یاماہا دکھتی ہے گزرے سو دنوں میں جو گئے سو دنوں میں آج کل کے دنوں میں بہت سی فرق پہلے جو گاڑیاں یاماہا کی آتی تھی اب وہ گاڑیاں ملنا مشکل ہو گئی ہے اور آج کل تو یہ گاڑیاں مل رہی ہیں بھی نہیں پہلے کا جو دور تھا وہ واپس تو نہیں آ سکتا ہے بولے تو وہ ٹائم کی بات میں اب کے ٹائم کی بات میں بہت سا فرق ہو چکا ہے دیکھیے تو اور آفتاب غروب اور آفتاب جو دئیے میری خواہش ہے کہ چنئی کا دیکھنے کی بہت وہ مدرورئی مدورئی کا دیکھنے کا بہت